असां बिजली जा खतरा इलाही इलाही उहे थींदा आहिनि इन करे असांखे उन जे बचण जे करे असांखे इलाही शयूं वतणियूं आहिनि जीअं असांखे आले हथनि सां उन खे न हथु लॻाइणो आहे त हमेशह पेरनि में चम्पलु हुजण खपे त अगरि जेकी तार कोई शॉटकट थींदी आहे त हुन खे पहिरियों मेन स्विच बंदि कबो आहे पोइ उन खे हथु लॻाइबो आ न त करंट बि अची सघंदो आहे कुझु बि थी सघंदो आहे इन करे असांखे सावधानी वरधण वरतणु खपे त इन जे बचण जे लाइ असांखे उन खे हिकु त गीले हथनि सां न हथु लॻाइणो आहे पेरनि में चम्पलु पाइणी आहे त हथ में लकड़ी बि खणणी आहे अगरि ज़्यादा असांखे परेशानी थिए थी जीअं कीअं मेन पॉइंट कुझु स्पार्किंग थो थी वञे या कुझु त असांखे फॉरन एमसी बंदि करणु खपे त इन करे उन्हनि खे असां सावधानी पुर्वक करे सघंदा आहियूं असां एमसी बंदि कंदा आहियूं त अगरि एमसी ऑन थींदी आहे त घर में कुझु बि सघंदो आहे इन करे सावधानी वरतणु खपेनि त असां इनी करे कहिड़ो बि कमु करूं कोई बि बिजली जो त उन्हनि खे हमेशह बटण वटण बंदि करे त चङी तरह ॾिसी करे करणु खपे ऐं इन खां बचण लाइ ॿी बि सावधानियूं हूंदियूं आहिनि जीअं कोई पॉइंट असां ॿाहिरि वञूं किते त असांखे घर में सभु शयूं बंदि करण खपेनि ॾिस एमसी ऑन हुजणु खपे ऐं इन करे असां हिकु सिर्फ़ घर में लाईट बारे वञूं अगरि कोई तार वार हमेशह घर सां ॿाहिरि वञो त पूरो चैक करे वञणु खपे की असांजो कोई शइ शॉटेज त शॉर्टकट त काने त अगरि शॉटकट आहे त उन खे बंदि करो उन खे हलाए न वञो छोजी पुठिया कुझु बि थी सघंदो आहे त असां इन करे सावधानी ऐं असांखे आले हथनि सां बि कॾहिं कुझु न बिजली जी शयुनि खे हथु लॻाइणु खपे हमेशह हथु उगी करे चङी तरह पोि करणु खपे पेरनि में बि चम्पलु पाइण खपे हमेशह जीअं असां पाणी जी वॉशिंग मशीन हलाईंदा आहियूं असां उन में बि असांखे चम्पलु पाइण खपे जीअं गीजर आहे हिन शयुनि खां जीअं हीटर आहे असां जेको हीटर ॿारंदा आहियूं सिआरे में उन्हनि सां बि खतरो हूंदो आ कॾी उन खे असांखे हलाए करे न सुम्हणु खपे उन सां बि परेशानी थींदी आहे त असांखे निंड में खबर न पवंदी आहे इन करे असां उन खे बंदि करे पोइ सुम्हूं भली हिकु ॿ कलाक हलायूं उन खां पोइ असांखे बंदि करणु खपे कोई बि शइ बिजली जी हुजे उन खे असां सावधानी पुर्वक हलायूं